जगांतल्या पांच इंटरनॅशनल सिटींचीं नांवां हांव सांगतां पयली जावन आसा नीव दिल्ली दुसरी नीव यॉर्क तिसरी मॅक्सिको चवथी जावन आसा टोकयो आनी पांचवी सिडनी जी ऑस्ट्रेलियेन येता ती